بھائی ڈرائیور صاحب مجھے ذرا بتا دو کہ ہم لوگ ہم لوگوں کو اسٹیشن پہونچنے پر پہونچنے میں کتنا وقت لگے گا کیونکہ ہم لوگ تو ٹرافک میں پھنسے ہوئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگے تو راستہ بھی بند ہے شاید کیونکہ مجھے میرے دوستوں نے بتایا ہے کہ آگے والی سڑک پر کچھ کام چل رہا ہے تو اب تمہارے پاس کوئی راستہ یا پتہ ہو تو ادھر سے گاڑی موڑ لو کیونکہ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اسٹیشن پہنچنا ہے بہت ضروری ہے یا پھر ایسا کرو کہ تم یہاں پر رک جاؤ اور میں کوئی اور دوسری گاڑی لیتا ہوں پکڑ لیتا ہوں کیونکہ جام بہت لمبا ہے ہم لوگ یہاں پر پھنس چکے ہیں تو اب تو تم اب رہنے ہی دو مت جاؤ اسٹیشن میں کوئی دوسری گاڑی لے لیتا ہوں